बॉल कथी सब बिक्री होइ छै कि सब बेचै छिए जी कोन सबजी सब छै कदीमा कि भाव सिँघार ठीक छै बताबै छी तब लेबै झिङ्गा कदुआ कदीमा बैगन परवल अल्लू पिआज पिआज कि कि दर दै छिए पिआज कि दर इएहसब कदुआ कै रुपैआ परवल कि भाव आओर पिआज टमाटर आओर मिरचाइ कटहलो यऽ सबजीवला कटहलो यऽ ओ कै टके दै छिए तब हम तोहरा ठीकसे बतेबऽ खरिदबै हम सबचीज हँ ठिके छै कहलिए तब तोहरा बतेबऽ लेबै सबटा चीज कम कम करि करिके लगै दिऔ

हँ हँ ठिके छै ठिके छै